टीं अक्टूबर ॿ हज़ार ॾह ॿारहीं अप्रेल ॿ हज़ार टेवीह सत जनवरी ॿ हज़ार पंज पंदरहां अगस्त ॿ हज़ार ॿारहां छह डिसंबर ॿ हज़ार उणिवीह